تعلیم یافتہ ہونا بہت ہی ضروری ہے تعلیم کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے جن کے پاس تعلیم ہے وہ دنیا کا بہت خوش نصیب آدمی ہے تعلیم اگر نہیں ہے تو وہ بالکل بیکار سے بیکار آدمی ہے اگر کسی آدمی کو ایک خط بھی لکھنا ہوتا ہے تو تعلیم کے بغیر وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا اگر علم ہے پڑھا لکھا ہے تو وہ کمپوٹر بھی چلا سکتا ہے وہ ہر کام آسانی سے کر لیتا ہے سرکاری کام آسانی سے کر لیتا ہے کہیں فارم بھرنا ہوتا ہے اس کام کو بھی آسانی سے کر لیتا ہے لیکن اب جو لوگ پڑھے لکھے نہیں ہیں تو وہ دوسرے کی دوسرے کی محتاج رہتا ہے دوسرے کے محتاجگی میں اپنی زندگی گزارتا ہے کہ کوئی لکھ دے گا تو میں اس کام کو کر لوں گا لیکن علم کا ہونا بہت ہی ضروری ہے علم کا ہونا بہت ہی ضروری ہے